آپ کینٹین کی اونر بول رہی ہیں جی ہم نے صبح آپ کے وہاں کھانا کھایا تھا بہت ہی خراب تھا ہم ہم اور میری دوست لوگ گئے تھے بہت ہی گندا تھا صفائی کا بھی کوئی وہ نہیں تھا اور بریانی تھی وہ بھی ایک دم تیکھی ہوئی تھی جی اور وہ جی اور وہ روٹی ایک دم کچی کچی کہیں پہ تھی اور صفائی کا بھی کوئی وہ نہیں تھا ایک دم گندا گندا تھا سب جگہ بتائیے ہماری کتنی بےعزتی ہوئی ہے تھوڑا دھیان دیا کریے ورنہ ہم آپ کی کمپلین کر دیں گے جی پلس سلاد سلاد کسی کام کو کہہ رہے تو کوئی سن ہی نہیں رہا یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے بتائیے سلاد کو کہا وہ لے کر نہیں آئے اور جگ تھا وہ جگ ایک دم گندا تھا اس میں کوئی وہی نہیں تھا اتنا گرم پانی تھا بتائیے ایسا بھی کہیں ہوتا ہے جی دیکھیے اسے ورنہ ہم ورنہ ہم آپ کی شکایت ضرور کریں گے جی